आं हॅलो आं हय हय मॅडम सांगात

मागीर किदें जालें मॅडम आं

पळय मॅडम पावसान किदें आसा पावसान जनरली ग्रोथ जाता झाडां व्हडलेशें मेन्टेंन्स ना पूण ऑफ सिजनान मातशें चड आसता ऑफ सिजन म्हणजे आतां पळय आतां किदें जाता आतां तेंकां हीट लागता न्हय वत चड कडक आसल्या कारणान जर तुमी चडूच वतान आसा जाल्या तेंकां मातशें तुमी शेड म्हणून तुमी एक नॅट घालूंक शकता म्हणजे इनडायरेक्ट सनलायट तरी तेंकां मेळपाक जाय न्हय चार वरां तरी मागीर तेंकां उदक उदक तुमकां चड स्ट्रोंग वत लागता जाल्यार सकाळ सांज दोन टायम तेंकां उदक दिवचेंच पडटलें आनी तोवूय म्हणून टायमींग मोर्नींग बेगीन दिवचें पडटलें आनी इविनींग लेट इविनींग मदल्या टायमान तेंकां वॉटरींग करपाचें ना आनी मागीर फर्टिलायजरांचेर येता तुमी फर्टिलायजर मॅम कसलें वापरतात तुमी कॅमीकल बॅज बी वापरलेलें काय ऑर्गेनिकाक गेल्ली आं ऑर्गेनीक जाल्यार मॅडम बेस्ट आसा तुमी किदें करात तुमी जमनीर रोयल्या काय पोटांनी रोयल्यात आं जमनीन आसा न्हय बरें आसा जमनीन जाल्यार मातसो ग्रोथ बरी जाता न्हय पोटांनी तितली जायना तुमी मॅडम किदें करा तेंकां माती इल्ली नवी घाला पयलीं तेंची मुळां मातशी खणात सायडीची म्हणजे तेची रुट्स आसा पळय ती मातशीं हें जावनी म्हणजे घट्ट जाल्ले आसतात पळय मातयेन रुट्स मातशें लूज जावनी तेंची तेंकां मागीर आळेंशे करात तेंकां मागीर तुमी हें घालात वर्मी कंम्पोस्ट घाला चडशे गांडूळ खत तें सामकें बरें तेंकां कित्याक तितून तीं ग्रीन उरता म्हणजे येल्लो पडपाक पावना फ्लावरूय तेंची बरें जाता रुटींगूय बरें जाता जर तुमचे कडेन फ्रुट्साचे आसत जाल्यार तें तुमकां बेश्टें सांगता पूण तुमी व्हेल्ली फ्लावरींग न्हय सगलीं तुमी मागीर तेंकां ते घालात हय आनी तेंकां हें करा आनी जर तुमकां गरज पडली एकएकदां किदें जाता तेंकां स्प्रेयू मारचें पडटा इनसेक्ट आसता पळय ते तेंकां कॅप्चर करता तेन्ना तुमी ऑर्गेनिका वयतली जाल्यार हें मेळटा तुमकां नीम ऑयल मेळटा ती जाल्यार ती यूज करूं शकता नाल्यार तुमी हॉम मेड करूंक शकता होम मेड तुमी स्प्रेची बॉटल घेवन ती एक हळडी पिटो टरमरीक पावडर नाजाल्यार हँडवॉश सादो आमी धुयता तें तो इल्लोसो घालून तो जर तो स्प्रे करीत न्हय तेंकां पळय इनसेक्ट बी लागता पळय ते सगलें वयता एक दोन चार दिसांनी मात मारूंक जाय आं एका दिसानूच जावचें ना आनी चड दसणीच्या झाडांक जाता

नवीं किदें झाडां बी जाय तुमकां हां हां हां बरें मॅडम थँक्यू थँक्यू मॅडम थँक्यू सो मच या बाय आं